हिन सिंधियत जे ज़माने में महिरबानी जय झूलेलाल हरिओम तव्हां कीअं आहियो इहे सभु अखर असां वापराईंदा आहियूं पर सभिनी खां वधीक जय झूलेलाल चवंदा आहियूं झूलेलाल भॻवान असांजो इष्ट देवता आहे हीअं चवंदा आहिनि की जय झूलेलाल ॿेड़ा ही पारु त सभिनीनि खे झूलेलाल देव भॻवान खे यादि करणु खपे झूलेलाल देवता असां सभिनी खे पारु पुॼाईंदो अॻे वॾा चवंदा हुआ त लबे लूणक ॿि न बाबो बंदूक हलाईंदो मतिलबु त अॻे माण्हू चवंदा हुया की मूं में हेतिरी ताक़त आहे की मां तोखे हीअं कंदुमि हीअं करे छॾींदुमि पर हुननि खे कुझु बि ताक़त न हूंदी ख़ाली ठहाका हणंदा हुआ त मूंखे हेतिरी ताक़त आहे ऐं अॻे ज़माने में माण्हू हीअं बि चवंदा हुआ की मूंखे हेतिरा पैसा आहिनि मूंखे हेतिरी ताक़त आहे मां हे ख़रीद कयो आहे मूंखे हे सभु कुझु आहे पर हुननि जे लाइ बि जॾहिं बि जॾहिं हीअं पहाका हूंदा हुया त चवंदा हुया घरु बंब ते घिटी लभे ई न इहे पहाका सभु वॾनि जा ठहियल आहिनि हिन करे असांखे सिंधीअ खे वधीक वैल्यूं ॾियणु खपे